ठीक छै अपन कहक तब कहक कि सब भऽ रहलै हँ हँ से तऽ हमहूँ आबि गेलहुँ आब तैआरी सब कऽ रहलौँ अइ केहन तैआरी चलै छऽ अभी की के तैयारी तू कै रहलहक अइ अच्छा हौ तोरासँ तऽ एतबा दिनासँ भेँट घाँट होइ छै गपशप होइ छै लेकिन ई नहि पता चलल कि तोहर घर कोन जिला पड़ै छऽ वैशाली तरफ पड़ै छऽ ओ तहन एतेक नीक कहऽ कहक कहक ने हँ हँ तहन एतेक नीक मैथिली देखै छिअ बाजैत अच्छा मैथिली सुनैमे तऽ बहुत नीक हँ हँ नहि सुनैओमे नीक लागै छै मैथिली हौ एहन नहि नहि मगही सब तनी लागै छै टेढ़ भाषा टाइपके लेकिन मैथिली तऽ फेर कनि सुनैमे सुन्दर लागै छै ने सबके एहि भाषामे इज्जत दऽ कऽ गप करल जाइ छै ने जेना छोटोसँ कि औ कि हौ कऽ कऽ गप करल जाइ छै छै ने

नहि देखलिए हम तोहर बहुत नीक बाजै छऽ लेकिन तू लगिते नहि छै जे तोहर घर वैशाली छिअ हँ से तऽ छेबे करै भाइ एखनहु एक नहि हेतै बिहारी तऽ बिहारीके तऽ ओनाहिओ बहुत दिक्कत होइ छै ओ अपना सब तऽ सब भऽ गेल भाषापर बँटाएल चलि गेल छिए किओ मगही किओ हिन्दी किओ आओर कोन कोन भाषा बाजल जाइ छै हौ बिहारमे तऽ बहुत भाषा बाजै छै दोसरा मतलब हिन्दी तऽ बाजले जाएत हेतै राष्ट्रभाषा छिए तऽ हँ मैथिली हमसब बाजै छिए तू सब मगही बाजै छऽ फेर एमहर देखऽ हमसब छिए हम तऽ छिए दरभङ्गासँ ठीक ने फेर ओमहर हमरासबके एरिआ हँ हमरासबके एरिआ हँ वएह ने हमरासबके एरिआमे फेर संस्कृतो सब बाजल जाइ छै बढ़िआँ हँ हँ हँ महिषी सबमे सहरसा जिला सबमे संस्कृत कनि छै बढ़िआँ बाजल जाइ छै आओर कोन कोन भाषा बाजल जाइ छै हौ इङ्गलिशो बाजिते हेतै किछु आदमी जे बेसी पढ़ल लिखल हेतै हँ बेसी जे पढ़ल लिखल रहै छै उर्दुओसब बाजल जाइ छै बिहारमे हँ सेहो छै लेकिन हँ से हँ हँ ई तऽ बात छै हँ इहो बात छै तऽ ओहो अपन भाषा बाजैए

हँ हँ चलऽ आओरसब आओरसब ठीक छऽ ने ठीके छऽ हम चलै छिअ हमरा फेर आओर कामसब अइ ठीक ठीके छऽ